भोपाल जिले में स्वास्थ्य सेवा बहुत ही अच्छी और उत्तम है क्योंकि भोपाल जिले में अभी तक मरीजों से अभी तक कोई भी शिकायत नहीं आई है और यहाँ पर बिमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध हो जाती हैं भोपाल में अभी तक ऐसी कोई परेशानी नहीं आईं हैं कि जिससे स्वास्थ्य सेवा में कोई दिक्कत आए जैसे कि यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएँ उपलब्ध है जैसे स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाएँ एम्बुलेंस की सुविधा ब्लड बैंक आदि जो कि मरीजों को बहुत आवश्यक हैं और इनकी सेवा और देखभाल के लिए उपलब्ध सही समय पर करा सकें ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य प्रणाली का ही प्रयोग किया जाना चाहिए जिसमें निम्न प्रकार के नर्स डॉक्टर और अन्य विशेषज्ञों की जरूरत पड़ती है जो ये बता सकें कि किस मरीज को किस प्रकार की दवा काम करेगी और उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छी होगी